मैथिली भाषा बोलल जाइ छै अररियामे मैथिली भाषा छै गीत गीत नाद गाबै छियै मैथिलीमे अपन ही भाषामे से समझय पड़ै छै बहुत बढ़िआँ तरह तरहसँ मैथिली भाषामे हम गाना गाबै छियै अपन अथिके ते भाषा बढ़िआँ रहै छै बढ़िआँ सुनयमे लागै छी अररिया हँ ह्म्म मैथिली भाषा भेलै अपन सी के अपनासँ अररिया छियै तऽ अररियामे रहबै तऽ मैथिलीए भाषा ने पकड़ल जेतै मैथिली छी तऽ मैथिलीए पकड़ल जेतै सभ देशमे सभ भाषा रहै छै हँ मैथिली भाषा बोलै छै ह्म्म अररियामे मैथिली भाषा बोलल जाइ छै ई खातिर कि गीत नाद गाबै छै बियाह शादी होइ छै तऽ बढ़िआँ मैथिली भाषामे गीत गेलै जाइ छै बढ़िआँ होइ छै एहि सभ छै बस अर की हँ एहि सभ छै आओर किछो हर तरह आँय ह्म्म नीक नीक लागै छै सुनयमे बढ़िआँ लागै छै जे भाषे छै मैथिली तऽ बढ़िएँ ने लगतै ह्म्म जी छै अररियाके अररिया ह्म्म ह्म्म अररिया गाँव घर गाँव घर जेना छै तऽ देबे ने बढ़िआँ ने लागतै भाषा भी सुनयमे बढ़िआँ लागै छै ह्म्म तऽ भाषेसँ सभकिछु होइ छै शादी विवाह होइ छै तऽ ओकरामे मैथिलीए भाषा चलै छै गानासभ नीक लागै छै बस एतने ही गप्प ह्म्म ह्म्म ह्म्म तऽ भाषा लए बढ़िआँ छै ह्म्म ह्म्म